جی السلام علیکم و ررحمتہ اللہ وبرکاتہ جی میں محمد شاہد ععم بول رہا ہوں کیا ہماری بات پی ایم کے وی وائی آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی

یس سر ہم نے بہت پہلے کورس کمپلیٹ کیا تھا آپ کے آگنائزیشن سے ایک بہ کورس کمپلیٹ کی تھی

اس کا کچھ اپڈیٹ اب تک کلیئر نہیں ہوا ہے سر کیا ہو کب تک کچھ اس کا کچھ اپڈیٹ انفارمیشن اگر ملتا تو بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے آئی ڈی نمبر سر آئی ڈی نمبر لاسٹ میں میرا ہے فور ٹو تھری نائن اور اکاؤنٹ نمبر سر اکاؤنٹ نمبر ہمارا ہے سر یہ نائن نائن فور زیرو یس یس لاٹ میں نائن نائن فور زیرو ایٹین مئی تک اگر بہتر ہوتا سر اگر آپ بہتر دے دیتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا کیونکہ میں بہت ساری کمپنیاں اس کی وجہ سے جاب انٹرویو کے لیے اپسینٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پایا ہے سر

اگر میں اگر آپ دے دیتے تو سر میں بہت ساری کمپنیوں میں ریزیوم کے ساتھ میں سبمٹ کر کے کہیں پہ فائل بنا کے دے دیتا سر اگر آپ یس سر کوشش کیجیے نا سر تھوڑا یس سر یس سر بہتر ہوتا اوکے سر کب تک ہو جائے گا سر دیکھیے کوئی گنجائش لگائیے سر کوئی گنجائش ہے تو دیکھیے سر جی جی میں آپ کا تو ویٹ کر رہا ہوں سر وہ بولے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر سے بات ہوئی تھی ہماری جی تو اس نے بولا تھا کہ منڈے کو کال کیجیے تو میں اس لیے آپ کو کال کیا ہوں سر اوکے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اسلام علیکم سر تھینک یو شکریہ